हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है संस्कृत या अंग्रेजी जैसी दूसरी भाषाओं का भी भारत में प्रचलन है उसका मेन कारण है अंग्रेजी पूर्णतः विश्व में बोली जाने वाली भाषा है इस कारण लोग बढ़ चढ़ कर के अंग्रेजी सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि अंग्रेजी का उपयोग बहुतायत मात्रा में है वहीं हम संस्कृत की बात करें तो वह भी हमारी मूल धरोहर है बड़े बड़े यज्ञ अदिष्ठानों में यजमानों द्वारा प्रायतः संस्कृत का प्रयोग किया जाता है ये हमारे राष्ट्र की धरोहर है परंतु संस्कृत या फिर अंग्रेजी भाषा के कारण कहीं न कहीं लोगों में हिन्दी बोलने का प्रचलन धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है हमारी राष्ट्र की भाषा होने के बावजूद लोगों का हिन्दी के प्रति झुक रहा रुझान ये बयां कर रहा है कि किस प्रकार से लोग अंग्रेजी भाषा को मुख्य भाषा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार अंग्रेजी हमारे राष्ट्र के लिए उपयोगी है परंतु हमारे राष्ट्र की मुख्य भाषा हमेशा हिन्दी को ही मानी जानी चाहिए और सभी को हिन्दी भाषा का प्रयोग करना चाहिए